پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی بہت ساری ملازمتیں ہیں جس میں یو ٹوبر بلاگر اس طرح شعر و شاعری اور اس طرح جب سے سوشل میڈیا کا وجود ہوا ہے نوجوان اس کی طرف بہت زیادہ راغب ہوا ہے اور اسی طرح اگر وہ گھومنے جاتا ہے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہے یا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے جاتا ہے تو اس کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کو اپنی انسٹاگرام یو ٹوب اور فیس بک پر اپ لوڈ کرتا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں اس طرح جب سے سوشل میڈیا کا وجود ہوا ہے لوگ اس کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کی طرف لوگ زیادہ توجہ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اور خاص طور پر نوجوان طبقہ ملازمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے